हेलौ सार आंना बाइकया बाइक गोदाना गोमादोंमोनलै बिसाल मार्केथ खाथियाव है फेन गस्ला बायनो थांदोंमोन आं ओमफ्राय बायखांनानै फैनानै नायफैफिनबा गाहायाव आंनि बाइकया गैला गारिया ए एस स्किसथिन थु पर नाइन फाइभ औ अननानै नागिरनानै होदोलै सार आंना बेल'थारमोन बाइकआ दा मोनाबाथ' जारला जाबायलै जिपि जिपिएसबो दंमोनलै ओमफ्राय जिपिएस आनो नै खामानि होआ होआ जादों औ औ एसे एसे थाब नागिरनानै होदो बिरात खस्थ'यै बायनायसोमोन बे आंना हाजिरा मुजिरा खामायनानै

हेन्देल ल'क होदोंमोन हेन्देल ल'क होनायालाय सिफायनानै लांबाय हेन्देल ल'कखौ

दे होनबालाय एसे थाबैनो नागिरनानै होदो एसे थाबैनो नागिरनानै होदो दे दोनथ'नोसै दे औ दोनथ'नोसै एसे थाबैनो नागिरना होदो